जी भैया दिनु फूड सेलर से बात हो रहा है बताएं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता आपको क्या चाहिए जी भैया भिजवा देंगे भैया ये फिर एकत एकत एक दम फ्रेस लाते हैं एक दम फ्रेस माल रखते हैं बिल्कुल बेकार माल तो रखते ही नहीं हैं नहीं आज ही के आज की फ्रेश मिलता है अपने यहाँ तो बहुत माल जाता है क्या माल उठता है नया माल मँगवाते रहते हैं एक दम फ्रेश माल रखते हैं आपको क्या चाहिए भैया भैया अभी आम तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो सीजनेबल फल रखते हैं अभी तो अभी जो सीजन है उसकए अनुसार मिल जाएंगे जाम मिल जाएगा पपीता मिल जाएगा अंगू ये अपना केले मिल जाएंगे और इसके बाद आपको अपना अनार मिल जाएगा सेब फल मिल जाएगा ये सीजनेबल फल मिल पाएंगे हम को क्या वो मिल तो मिल जाएंगे लिंक है उसके लिए आपको रुकना पड़ा एक दो दिन अभी तो नहीं मिल पाएंगे तो वो अपन के ये सीजनेबल फल कब मँगवाने पड़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल एक दम वो मुझे आप अपना ये नंबर आप ही का नंबर है नमा दीजिए अड्रेस बता दीजिएगा ताकी मैं आपको फोन कर के आपका जो घर है वहाँ पर ये जो भी कुछ है आप बताएं उस हिसाब से आपके फल जो फ्रेश एक दम ताज़ा फल भिजवा देंगे रेट भैया वो रेट आप आज आने दो क्योंकि रेट वो रोज़ का चेंज होता रहता है ऊपर नीचे होता रहता है ये फल का री सीजनेबल नहीं होते ना तो ये बाहर से मँगवाने पड़ते हैं अंदाज़ा नहीं बता पाऊँगा बड़े अंदाज़न तो बिल्कुल नहीं बता पाऊँगा वो जब आएगा तभी बता पाऊँगा वो क्या इसका रेट ऊपन नीचे होता रहता है कभी सौ हो गया कभी डेढ़ सौ हो गया कभी दो सौ ये सब मार्केट में मिल जाता है क्योंकि क्या होता है कि वो मार्केट में कम फल मिलता उनका रेट बहुत हाई चलता है

दुकान आ जाइएगा हम होम दिलेभरी भी कर देते बड़े भाई आ जाइएगा आ जाइएगा